हाँ हेलो

हाँ जूता जूता हमरा एक जोड़ा लेबऽके अइ

जूता जे अइसँ बढ़िआँ जूता हमरा लेबऽके कोन कोन जूता अइ दामके केना की छै कोन कोन दामके रेसिओ कहबै तहन ने

हाँ हाँ

आह अह नहि बढ़िआँ जूत बढ़िआँ जूता चाही बढ़िआँ हाँ हाँ हाँ हाँ तऽ दोकानेपर तऽ आबहेके हेतै जे अइसे हाँ छूटो छै आओर रिबेट छै ओइमे

अच्छा तऽ हाँ आओर जे तऽ हमरा वएह जे छै चारि चा चारिगो जूता लेबऽके अइ चारि रङ्गके हाँ हाँ अहऽ हाँ अच्छा तहन जहन हाँ आओर से तऽ छै है हाँ हाँ हाँ चऽ चारि चारि रङ्गके जूता जे अइसे हाँ हाँ हाँ हाँ हँ तब काल्हिये एबै हाँ हाँ तहन तऽ तैं हम पुछबो केलहुँ हँ हूँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ तऽ सएह हमरा जे अइसे चारि टा जे चारि रङ्गके जे अइसे जूता लेबऽके अइ